میرے پاس ایک آم کا باغ ہے جس مر جس میں کہیں پیڑ ہیں بہت اچھے اچھے آم آتے ہیں تو وہ جب بارش ہوتی ہے اور ہَوا چلتی ہے تو وہ کِھل کِھلانے لگتے ہیں اُن میں ایک الگ ہی روشنی آ جاتی ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے جس سے وہ اور مجھے اچھے لگنے لگتے ہیں پھر جب اُن کے آم خود نیچے گرتے ہیں تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ پیڑ میں سے وہ آم گر رہے ہیں